नबका कोनो कारबार करैके लेल बड़का पूँजीके जरूरत होइ छै चूँकि आइके समयमे जे छै से कोनो भी कारबार पइसासँ लोक पइसा कमाइ छथि कोनो कारबार करैके लेल पूँजी बहुत पैघ चीज छिए आओर सबसँ बड़का बात होइ छै जे स्थानीय कारोबारके लेल ओहि स्थानपर ककर जरूरत छै ककर डिमान्ड छै ताहि तरहके जे छै से कारोबार करब तऽ बिहारमे जेना कि ईख गन्नाके खेती होइ छै आब गन्नाके खेती होइ छै तऽ एकरा लेल जँ हम चीनी मिलके प्रयास करबै चीनी फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री डालैके लेल तऽ ओहिके लेल जे छै से बड़का पूँजीके जरूरत छै छोट पूँजीसँ ई काज शुरू नहि भऽ सकैए एहिमे जे छै से करोड़ो रुपैआके लागत छै जे करोड़ रुपैआ आइके डेटमे बहुत लोक लग नहि छै बहुत कि बहुत किञ्चित आदमी लगमे छै आओर छोट छोट आदमी एहि तरहके जे छै से कारोबार शुरू करताह ओ हुनकर सपना रहि जाइ छनि बैंकसँ या कोनो चीजसँ बहुत आसानीसँ पइसा या कर्ज भेट जाएत ई एखनहु आइके लेल समस्या छै ताहि दुआरे एखनहु पूँजी जे छै से बहुत महत्वपूर्ण बात छै कोनो कारबार करैके लेल जे कि बहुत लोक लग नहि छै